हमारे संस्कृत भाषा हिंदी है खड़ी खड़ी बोली मतलब हम हम अपने से बड़े को सम्मान देकर भी सम्मान देकर बुलाते हैं और अपनों से बड़े का सम्मान करते हैं छोटों को भी छोटों को भी अच्छे से बुलाते हैं अच्छी तरीक़े से सम्मान देके बुलाते हैं और हमारे समाज में अधिकतर ऐसा होता है कि जो बड़ों का सम्मान करके नहीं बुलाते लोगों को मारके बुलाते हैं और और अनेक प्रकार की समस्याएँ होती हैं और रेड़ी मारकेट बुलाते हैं और होली होली का त्यौहार हुआ नवरात्रि का त्यौहार हुआ हमारा पहनावा हम हमारी मम्मियाँ हमारी मॉम और मम्मियाँ कि अरे मम्मियाँ जैसे साड़ी शूट सलवार ये सब पहनती हैं हम जैसे लड़कियाँ पहनती हैं और लड़की लड़के कुर्ता पैजामा होली पे पहनते हैं ऐसी हमारे संस्कृति राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रीय भाषा धर्म हिंदी है और खड़ी बोली खड़ी बोली के साथ हम अपनों को अपने अपने से अपनों को बड़े को सम्मान देकर बुलाते हैं और आप कहके आप कहकर बुलाते हैं और अनेक प्रकार की समस्याएँ समस्या है हमारे और हमारे समाज में लोग रेड़ी मारके नहीं अपने से बड़ों को रेड़ी मार्केट नहीं बुलाना चाहिए हमें और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के साहित्य हमें अपने अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए छोटे हैं फिर भी उनको सम्मान देकर बुलाना चाहिए जैसा हम जैसा हम उनसे बोलेंगे वैसा सामने वाला भी हमसे उसी तरीक़े से बा उसी तरीक़े से उसी लैंग्वेज में बात करेगा और अनेक और और हमारे यहाँ होली त्यौहार मकर संक्रांति पे लोग अनेक अनेक प्रकार के कपड़े पहनते हैं जैसे हमारे घर में हमारी जो हमारे घर में औरतें हैं साड़ियाँ पहनती हैं और लड़कियाँ सूट सलवार और जैसे कि कुर्ती प्लाजो ये सब पहनती हैं और लड़कों का तो कुर्ता पैजामा जिन्स टि शर्ट ये सब पहनते हैं ऐसे इसी तरीक़े से हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी में हिंदी है और इसी तरीक़े से पहनते हैं और और हम इसी इसी इसी प्रकार से अपनों अपनों को बड़ों का सम्मान करते हैं और उन्हें आप कहकर बुलाते हैं तो हमारी भाषा संस्कृति पे संस्कृति का सम्मान किया जाता है और हम अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं ताकि ए ताकि सामने वाला जो भी जो भी व्यक्ति सामने वाला है जो भी देखें और हमें हमारी तरह हमसे हम ओ हमारी तरह की हमारी खड़ी बोली भाषा